हमारे गाँव में पशु पालन भी होता है मुर्गी फॉर्म भी है मुर्गी पालन भी होता है किसान लोग खेती भी करते हैं जिसमें सब्ज़ी वगेरह उगाते हैं बाहर जा कर बेचते भी हैं पशु पालन डेयरी फॉर्म भी है डेयरी भी खुला हुआ है यहाँ पर बहुत सारे लोग दूध इकट्ठा कर के लाते हैं जिस से खोवा पनीर बहुत सारे चीज़ें बनती हैं दूध की और यहाँ से दूध भी बेचा जाता है दूध ले कर जाते हैं एक गाँव से दूसरी गाँव पर बेचते हैं शहरों में भी पहुँचाते हैं सब लोग बाग इधर उधर ले कर जाते दूध की बिक्री करते हैं अनूर मुर्गी फारम में अंडा का फार्म भी है अंडा भी मिलता है अंडा का भी बिजनेस होता है यहाँ पर छोटे छोटे दुकान भी हैं जो छोटे छोटे जैसे छोटी मोटी समानें जो डेली यूज के सामान होते हैं जैसे नमक हल्दी तेल यह छोटी छोटी दुकानों पर मिल भी जाती हैं यहाँ पर छोटा मोटा कपड़ा का दुकान भी है यहाँ गाँव के लोग करते हैं और यहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है छोटा मोटा सामानों के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है हमारे गाँव में ही यह सु यह सुविधा है यहाँ पर बिजनेस होता है यह सब लोग करते हैं सब लोग यहीं से ले लेते हैं यहाँ पे हरी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पर खेती किसान बहुत सारे लोग खेती करते हैं किसान हैं तो खेती होती है सब्ज़ी उगाते हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब्ज़ी के लिए गाँव से ही हम लोग सब्ज़ी उब्जी ले लेते हैं और डेयरी फॉर्म भी हैं दूध के लिए भी हम किसी दूसरी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है गाँव में ही दूध मिल जाती है पनीर मिल जाती है खोवा मिल जाता है मुर्गी बाल हैं चिकन भी मिल जाती हैं अंडे का दुकान है अंडा भी मिल जाता है कपड़े का दुकान है कपड़े का भी मिल कपड़े भी मिल जाते हैं बिजनेश यहाँ पर सब छोटे किसान उसान लोग गाँव में छोटे छोटे अपना अपना बिजनेस करते रहते हैं